हमारे पास एक बुक है जो कि रिच मैन एंड पुअर मैन बुक है हमको उस बुक के बारे में कुछ नहीं पता था हमारे फ्रेंड ने हमको बताया कि यह बुक बहुत ही अच्छे इसे तुम एक बार ज़रूर पढ़ो हमने वह किताब पढ़ा और उस बुक से हम बहुत ही इस्पायर भी हुए उसमें यह बताया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं वह और भी गरीब कैसे बनते हैं और जो अमीर लोग होते हैं और ही अमीर कैसे होते हैं इसमें आप गरीबी को अगर गरीब ही होना चाहिए तो वह होते जाएँगे जैसे कि अगर यदि आप गरीब हैं तो आप कोशिश कीजिए रिक्स लें रिक्स लेंगे तभी कुछ आगे जीवन में कर पाएँगे जो अमीर बच्चे होते हैं वह अठारह के होने के बाद अपने कुछ ऐसी कामों में जैसे उनको जिस फील्ड में जाना है वह उसी फील्ड में काम करते हैं और जो गरीब बच्चे होते हैं या जो मीडिल क्लास बच्चे होते हैं यह हर फील्ड में देखना चाहते हैं जैसे जैसे यह बहुत कम ही सक्सेज़ हो पाते हैं हमें एक ही फील्ड में जाना चाहिए चाहे वह जो भी फील्ड हो हमें उसी फील्ड में अपने करियर के लिए काम करना चाहिए और उसी फील्ड में हम सक्सेज़ भी होंगे